हैल्लो हां जी मैने आपसे ना एक क्राकरी सैट्ट लेना था मेरी फ्रेंड कि शादी ऐ मेरी फ्रेंड दा ब्याह् ऐ में क्राकरी सैट्ट लैना हा ते ओ मतलब ओह्दी क्वालिटी रेट प्राइस बताओ किन्ना ऐ नेईं दीदी इ'न्ना मैंह्गा निं लैना ऐ थोह्ड़ा ठीक ठीक गै लाएओ मतलब कि इ'यां ठीक होऐ थोह्ड़ा क्वालिटी बी अच्छा अच्छा अच्छा फिर में कल्ल आवां थुआढ़ी दुकान उप्पर दिक्खने आस्तै अच्छा थुआढ़ी दुकान मतलब उत्थै गै ना जी थुआढ़ी दुकान उद्धर गै ना जित्थै पैह्लें ही उद्धर गै होने तुस अच्छा मतलब दुकान उप्पर तुस होन्ने जां ओह् होंदे जेह्ड़े रक्खे दे तुसें दुकान उप्पर तुस आपूं होन्ने जां कोई जेह्ड़े तुसें रक्खे उ'ऐ अच्छा अच्छा कोई निं औगी मतलब शैल गिफ्ट थ्होई जाह्ग निं कोई में अपनी फ्रेंड गी देना मतलब केह्ड़े केह्ड़े सैट्ट कोई तुस सनाई सकनी आं मतलब केह्ड़े केह्ड़े सैट्ट ऐ अच्छा वैसे में ते कुसै देना बस पसंद औना चाहिदा अच्छा फ्ही तां कल्ल ओह् औगी अ'ऊं तुस दुकान उप्पर ही होन्नियां निं अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ओह्